हमसब अपना सबसँ जुड़ऽ चाहै छियै की अपना घर परिवार सबसँ जैसेकि दोस्त हो गेलै दोस्त भाय बहिन फुआ फूफा मौसी मामा सबसँ हम सब एकदम सबसँ जुड़ऽ चाहै छियै की ओकरा सबसँ जुड़बै तऽ हमरा सबके एकदम मेल मिलाव सब रहतै बहुत अच्छा नीक रहतै तऽ हमरा सबके इहे है कि सबसँ बनल रहतै की सबसँ भेँट मुलाकात दीदीसँ भैया भाभी सबसँ मुलाकात करै छियै तऽ वहाँपर जहाँपर फुआ फूफा सब रहै छै वहाँसँ हमसब कभी कभी जाइ छियै भेँट मुलाकात करै छियै ओकरा सबसँ हमरा सबके बड्ड नीक लगै छै आओर की जैसे कि कभी कभी दीदी सब भी हमरा सबसँ भेँट मुलाकात करै अबै छै तऽ ओकरो सबके एकदम बात विचार करै छियै हमसब साथमे बैठिके हमरा सबके एकदम अच्छा लगै छै तब की जैसेकि एक साथ रहै छियै हमे सब बहुत नीक लगै छै मम्मी पप्पा सब सब साथमे रहै छियै बात विचार करैत रहै छियै तऽ हमर सबके बहुत अच्छा लगै छै आओर दीदी सब भी हमरा सबके कहैत रहै छै की सब हमरा सबके घरपर आउ यहाँपर भेँट उट करै तऽ हमसब जाइत रहै छी कभी कभी भेँट ओकरा सबसँ करैत रहै छियै बहुत अच्छा लगै छै आओर की हमरा सबसँ बहुत ई हय की हमसब दोस्त सब भी अयलक हमरा सबके घरे बैठली साथमे बातचीत करली बहुत ही हमरा सबके एकदम अच्छा महसूस हो जाइ छै की हमसब दोस्त सबसँ एकदम अच्छासँ बात करै छियै